खेल के समूह में मैं ये बोलना चाहता हूं कि लड़कियों को मनोबल दें और लड़कियों को उत्साहित करें क्योंकि आज के समय में लड़के और लड़कियां में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि लड़के भी पायलट हैं तो लड़कियां भी पायलट है लड़के आर्मी है तो लड़के भी आर्मी है इसलिए लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क और भेदभाव नहीं रखना चाहिए जो लड़की करेगा वो लड़के क्यों नहीं करेंगे करता है इसलिए खेल के समूह में सबको उत्साहित देना है जैसे जाति पाति ये लोग रखते हैं ये नहीं रखना चाहिए हमारा कहने का मतलब है कि जाति को जाति में नाम दे कर हम उसे दूर कर देते हैं उसका मनोबल टूट जाता है बड़े लोग उन्हें बै बैठने के लिए नहीं देते हैं कि जाओ तुम डोम हो चमाड़ हो तुम ये हो वो हो ये कहाँ की है ये कहाँ की बात है जो जाति और भेदभाव रखते हैं इसीलिए जो नीच जाति के लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें बड़े जातियों से डर लगता है क्योंकि बड़े जाति उन्हें बैठने नहीं देते हैं चलने नहीं देते हैं उन्हें कहते हैं तुम नीच जाति है तुम दूर हटो तुम्हे खेलने नहीं खेल देंगे ये क्या है नहीं हर लड़की को उतना ही उत्साहित देना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए कि खेल खेलना कोई गुनाह नहीं है और जो लड़कियां खेल खेलती है कबड्डी हॉकी ये सब क्या क्या बैडमिंटन होता है सब खेल के आज आगे ये देश में बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं तो आज क्या हमारे देश की भी लड़कियां लोग नाम करेंगे और नाम करते रहेंगे तो हमें पहला मुद्दा ये है कि जाति को दूर करें जाति को भेद भाव को दूर करें जाति को दूर मत करिए लेकिन जाति के भेद भाव को दूर करिए आप उनके साथ खा नहीं सकते हो तो कम से कम बैठ तो सकते हो बैठिये उसे उत्साहित करिए कि तुम भी कुछ बन सकते हो तुम भी कुछ कर सकते हो तुम भी खेल खेलो एक साथ में सब मिल कर खेलें एकत्रित होकर ये खेल खेलने में और मज़ा आएगा और ये खेल सामूहिक है और सामूहिक से ही खेलिए खेला जाता है इस खेल को हर लड़के लड़कियां मिल कर खेले और अच्छे अच्छे कामों पे अच्छे अच्छे पोस्टों पे जाए कबड्डी खेले बैट बॉल खेले बैडमिंटन खेले खेल सब मिल कर खेलें और अच्छी पोस्ट अच्छी जगह पहुँचें यही मेरा कहना है कि जाति को विवाद को दूर करें और लड़कियों को उत्साहित दें